बाइकपर चढ़ैपर एक्के धिआन राखल जाइ छै कि ड्राइविन्ग लाइसेन्स लेलिए कि नहि लेलिए अहाँ फुल शर्ट पिन्हलिए कि नहि या अहाँ मतलब ड्राइविन्ग लाइसेन्स आओर जुत्ता पिन्हले छिए कि नहि आओर मतलब लम्बा दूर सफरके लिए कम खाना भी अच्छा होइ छै आओर पानी लै लेनाइ आओर कहीँ कहीँपर जादा धूप रहै छै तऽ टोपी भी पिन्हनाइ जेनाइ पिन्हिके जाना ओ भी अच्छा होइ छै आओर आओर सबसे पानि उनि तऽ लैके जेनाइ ही बहुत अच्छा होइ छै आओर गाड़ीपर चलैके बाद छै कि कि गाड़ीके सतर्कसे चलबै ले पड़ै छै आओर जब भी मतलब कि जादा भीड़भाड़के इलाका रहै छै ओतऽ स्लो ही गाड़ी चलबैमे जे छै सबसे बेस्ट होइ छै आओर जादा फास्टमे गाड़ी चलबैसे ओ हानिकारके होइ छै